میں نے لال قلعے کی تصویر لی تھی اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ وہ شاہجہاں شاہجہاں بادشاہ نے بنوایا تھا کئی سالوں میں بہت سے مزدور لگا کر تعمیر ہوا تھا اس کے پاس چاندنی چوک ہے جو اپنی بیٹی کے لئے مینا بازار کے طور پر بنوایا تھا جہاں شہزادیاں خریداری کرنے آیا کرتی تھیں اور اب مغلیہ دور ختم ہونے کے بعد ہزاروں سیاح ہندوستان لال قلعہ دیکھنے آتے ہیں ہندوستان کے باہر سے بھی آتے ہیں چاندنی چوک میں بھی ہزاروں دوکانیں ہیں جہاں لوگ خریداری میں مصروف رہتے ہیں